योग जो अभ्यासु करण खां पोइ मूंखे जाम फ़ाइदो थियो आहे सभिनी खां पहिरियों ॻाल्हि मुंंहिंजो वज़नु घटिजो आहे मुंहिंजे कमर में सूरु रहंदो हुओ योग जो अभ्यासु करण खां पो उन सूरु में चङो फ़ाइइदो थियो आहे मूंखे जल्दी जल्दी सर्दी खासी थींदी हुई अनुलोम विलोम कपाल भाती करण खां पोइ उनमें बि चङो फ़ाइदो थियो आहे हाणे सर्दी बि घटि थींदी आहे मुंहिंजी स्किन में चिम्क अची वई आहे मुंहिंजी शरीर में लचिलोपन अची वियो आहे मूंखे शरीर में हलको महिसूसु थींदो आहे सुबुह सुबुह जो योग करण खां पोइ मूंखे फ्रेश लॻंदो आहे पंहिंजे तर्फ़ु ध्यानु ॾियण सुठो लॻंदो आहे योग करण खां पोइ घटि बीमार पवंदी आहियां मां ऐं सभिनी खां वधीक त मुंहिंजो पेटु थोरो अंदरु वियो आहे योग मां मूंखे चङा ई फ़ाइदा थिया आहिनि